नमस्ते सर कैसे है आप जी जी बताइये सर कुछ नहीं सर बस आपके ही अकाउंट का हम देख रहे थे इसमें एक्चुअली आपकी सैलरी है तो मुझे मैसेज डाला हुआ था कि नहीं नहीं सर अब आपको आने की ज़रूअत ही नहीं थी आप हमको फोन ही कर दिये होते एक्चुअली आपकी तीन अकाउंट की सैलरी क्या हो रहा था कि तीन नये एंप्लाॅय जी जी एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ आपको इसमें आपके तीन एंप्लाॅय की सैलरी जो थी सर वो हमने डाला हुआ था हमने ट्रांसफर किया हुआ था बट सर्वर के कारण या उनके कोई बैंक अकाउंट के कारण जो शायद उनका ग्रामीण में अकाउंट है तो उसके कारण हमको उनके जो सैलरी थी वो रिवर्स हो गयी थी तो उसमें से अभी दो लोगों का पैसा सर देखिये सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर से होता है सर अब इस चीज़ में तो कुछ कर नहीं सकते जी सर मैं वो ही आपको बता रहा हूँ सर्वर में इश्यू था और बैंक अकाउंट में जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो नए एकाउंट ले नहीं रहा था उसी कारण ये इश्यू हुआ था आप बेफिक्र रहिए मैं अभी दो दिन में अपने सामने से ये करवा दूँगा और सर मुझे ये पूछना था कि आपने आपका भी आई टी आर के डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं आया हैं हम पिछले आपको पन्द्रह दिन से कॉल लगा रहे हैं आप आई टी आर के डॉक्यूमेंट भेज दीजिए अपने पिछले एक साल का इस बैंक स्टेटमेंट सारे तो हम आपका आई टी आर फाइल कर देंगे सर देखिये फिर वो क्या है कि आपको इसमें पेनाल्टी लग जाएगी दो सौ रुपये और फिर हम भी थोड़ा बिज़ी हो जाएंगे जी जी जी और बताइए सर क्या मदद करूँ आपकी देखिये ये आपको इकतीस इकतीस मार्च से लेके एक जुलाई तक का भेजना पड़ेगा सर और इसमें आपका आधार सारे अकाउंट सर आपके सारे अकाउंट जितने भी आपकी सेविंग और करेंट अकाउंट हैं क्योंकि आपकी जो कंपनी है वो आपके नाम पे है प्रोपराइटर हैं आप तो आपकी कंपनी के भी सारे जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं तो उनकी मुझे डिटेल्स चाहिए रहेगी जी जी जी दोनों एमाउंट का भी लगेगा सर जी जी सर वो वो मैं आपको उसकी डिटेल्स मैं आपको शेयर करता हूँ मुझे एक चीज़ और पूछना था ये आपने लास्ट ईयर कार लिया हुआ था तो इसका जो पी एस पी ओ एस अमाउंट था वो दस हजार पाँच सौ रुपए के लिए आपने मुझे बोला हुआ था कि आप अप्लाई कर दीजिये करिए तो इसका हमने जी जी कर दिए हैं अप्लाई तो आप वही कन्फर्म करना था कि दस हजार पाँच सौ का अमाउंट शायद आपको कल पाँच बजे ट्रांसफर हुआ था तो आप एक बार मुझे चेक करके बसा बता सकते है कि वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है जी जी जी अब वो मुझे देख के बता दीजियेगा और सर एक चीज़ और थी जी सर जी समझ सकता हूँ और आपका देखिये आपका ये जो आपने मुझे लास्ट ईअर का आपका जो सेल्स इनवॉइसेज हैं उसका भी फॉरमैट में थोड़ा सा इश्यू हो रहा था शायद आपने अपना नया अकाउन्टेन्ट रहा था तो उन्होंने जो प्रीवियस स्टेटमेंट जैसा भेजते तो उस तरीके से था नहीं उसमें कुछ कॉलम और कुछ डिटेल्स थे नहीं ये डेट और ठीक है ना मैं लड़के को भेज दूँगा जी जी श्योर श्योर श्योर सर नो प्रॉब्लम थैंक यू सर